जी हाँ हमें नहीं सारे भारत के आदमी को लगता है कि जब से बड़ा मोबाइल आया है एस्क्रीन टच मोबाइल के कारण बच्चे नहीं खेल पाते हैं जिसके कारण बच्चों के शरीर में सही से सही समय पर ग्रोथिंग का काम रुक जाता है बच्चे दौड़ने भागने में पीछे रह जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए हम लोग उसको जागृत करना चाहिए बच्चे को प्रत्येक दिन किसी ग्राउंड में ले जाना चाहिए क्रिकेट खेलाना चाहिए फुटबॉल खिलाना चाहिए भॉलीभॉल का खिलाना चाहिए थोड़ा ही थोड़ा देर खिलाना चाहिए जिससे बच्चा है बच्चा को बच्चे को अभ्यास लगे और बच्चे अपने खेलने के लिए जागृत हो बच्चे को खेलने से बच्चे का मन का विकास होता है तन का विकास होता है बच्चा अपने आप में एक अलग फिजिकल उसको बॉडी कंट्रक्शन बदल जाता है बच्चे में बच्चे को खेलना बहुत ही ज़रूरी है प्रयास यही रखना चाहिए सारे गार्डियनों को कि अपने अपने बच्चे को ग्रांउड में ले जाएँ गार्डन में ले जाएं कुछ कुछ खेल खिलवाते रहे कबड्डी बॉलीभॉल क्रिकेट उसके बारे में उनको ज्ञान देना चाहिए मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने से उनके आँख की कमज़ोरी मन का विकास ये सब सारे चीज़ रुक जाते हैं जिससे कारण बच्चे को सही समय पर अपना फिजकल टेस्ट पास पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस लिए बच्चे को खेल के खेल को बढ़ावा देना चाहिए और बच्चे को प्रत्येक दिन ग्राउंड में ले जा कर खिलवाना चाहिए धन्यवाद